میں تقریبا ایک گھنٹہ مراقبہ کر سکتا ہوں اور مراقبہ کرتے وقت لوگوں کو درپیش ابتدائی چیلینجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جوکہ نیا تجزیہ ہوتا ہے جیسے کہ نئے مراقبہ کاروں کو اکثر ابتدائی مراقبے میں تنظیم کرنے اور وقت کی منظمی کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں نئے مراقبہ کاروں کو صحیح مواد کی پہچان کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے جوکہ درست تشخیص کے لیے ضروری ہوتی ہے مراقبہ کرتے وقت دوائیں علامات اور مواد کی تشخیص کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ابتدائی مراقبہ کار اکثر مریضوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں غیرتنہائی ہوتے ہیں جوکہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں مراقبہ کرتے وقت مریضوں کے حالات اور تبدیلوں کو مراقبہ کرنا اور ان کے جذباتی ساتھیوں کے ساتھ تعامل جیسے کہ گھر والے بھی مشکل ہوسکتا ہے صحیح طریقے سے دوائیں دینا اور ان کے درست ڈوز کی فہم پر نئے مراقبے کار کو وقت لگ سکتا ہے ابتدائی مراقبہ کار کو مریضوں کے مختلف حالات اور بیماریوں کی معلومات کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ چیلینجز عام طور پر نئے مراقبہ کاروں کو مبتدی مراقبہ کرتے وقت ملتے ہیں لیکن تجزیہ اور تعلیم کے ساتھ وہ ان سے نمٹ سکتے ہیں اور صحیح دیکھ بھال کا مزید بہتر طریقے دیکھ سکتے ہیں